हांव म्हज्या पार्टनरा बरोबर कश्मीर गेल्लें थंय आमी खूब कितें कितें पळयलें श्रीनगर गेलीं थंय दल नांवांचें तळें आसा थंय हाउसबॉट आसा त्या हाउसबॉटींत आमी एक दीस रावलीं खूब वेगळो अनुभव आयलो आमकां तशींच वेग वेगळीं गार्डनां पळयलीं वैष्णो देविच्या देवळांत देवाक पायां पडपाक गेलीं कश्मीर एक फेमस ट्युरिस्ट स्पॉट जाल्लो आसा सुटयेंत लोक थंय वतातूच कश्मीराक हॅन्डीक्राफ्ट वस्तू तशेंच कश्मीरी शॉल चड फॅमस आसा मागीर थंय आमी रिवर राफ्टींग केलें खूब मज्जा आयली तसोच एक नवीन एक्सपिरियन्स आमकां मेळ्ळो ही ट्रीप खूब स्पेशल आसली कारण त्याच दिसांनी आमची वेडिंग एनिवर्सरी आसली सो दर वर्सा आमी घराच एनिवर्सरी मनयतालीं ती ह्या वेळार आमी खंय पयस अशें वेगळ्या राज्यांत मनयली राती बारांक कॅक कट केलो रूम बरो सजयल्लो फुलान बी सजयल्लो बलून्स लायिल्ले हॉटेल स्टाफ आमच्या एनिवर्सरी सेलब्रेशनाक आयलीं तेंच्यांनी वीश केलें आनी खूब मजा आयली आमकां सो ही ट्रीप खूब यादगार आनी आमच्या खातीर खूब स्पेशल जाली